मां मीशो खां हिकु कुर्ती घुराई हुई ऐं हुन कुर्तीअ जो कलर ॾाढो सुठो हुओ ऐं हुन कुर्तीअ जी डिजाइन बि ॾाढे सुठे नमूने जी हुई